जी हाँ मेरी दो बड़ी बहने हैं और मेरी सोच से और उनकी सोच से बहुत तरह से भिन्न है उनका मानना है कि सरकारी नौकरी सबसे अच्छी होती है उससे अच्छा कुछ नहीं होता आदमी उसमें आराम से काम करता है आराम से घर पर रहता है टाइम पर सारी चीज़ें होती हैं और मेरा मानना है कि अपना खुद काम कोई व्यापार अगर हम करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है उसमें आप अपने हिसाब से सभी चीजें कर सकते हैं और उसे आप किसी भी स्तर पर ले जा सकते हैं उससे आप अपनी सारी इच्छाऐं पूरी कर सकते हैं जबकि सरकारी नौकरियों से हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में असक्षम होते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी में एक निश्चित वेतन भी होता है और मेरा तो मानना है कि अगर एक निश्चित वेतन होगा तो हम सारी चीज़ें खरीद नहीं सकते और अगर यही हम अपना खुद का कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें न तो कोई वेतन निश्चित होता है न कोई और चीज़ इस पर निश्चित है हम उसे अपने हिसाब से अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं और ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं तो इसीलिए मेरी और मेरी बड़ी बहनों की सोच मेरे से भिन्न है